ہلو آپ سوئگی سے بول رہے ہیں جی ہاں میں کھانے کا آڈر دینا چاہتا ہوں میں نے اپنے گھر میں دوستوں کی پارٹی کا انتظام کیا ہے تو اس میں مجھے زیادہ مقدار میں کھانا چاہیے کھانے میں مجھے مٹن اسٹو چکن بریانی چک مٹن قورمہ اور مٹھائی میں گلاب جامن اور قلاقند یہ سب چیزیں مجھے چاہئیں کیا یہ سب چیزیں آپ کے پاس مل جائیں گی

شام چھ بجے میں نے پارٹی کا انتظام کیا ہے کیا وقت سے پہلے کھانا ڈلیور ہو جائے گا کتنا پیمنٹ مجھے کرنا ہوگا اچھا ایک ہزار روپیے کیا اس پر کوئی ڈسکاؤنٹ بھی مجھے ملے گا اچّھا ملے گا ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ سے درخواست ہے کہ آپ وقت سے پہلے میرا آرڈر ڈلیور کرا دیں شکریہ